मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाई थी मेरी प्रेरणा ये है कि मार्केट में मिलनी वाली मूर्तियाँ पी ओ पी की होती है जो पानी में आसानी से गलती नहीं हैं विसर्जन होने के बाद भी मूर्तियाँ कई सालोंतक पानी में वैसी की वैसी ही रहती है इस तरीके से देखा जाए धार्मिक तौर पर तो हमारे देवताओं का अपमान होता हैं तो इसी प्रेरणा के साथ मैंने अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाई थी जो पानी में गल जाती है और उसका विसर्जन हम घर पर ही पानी में कर सकते हैं चुनौतियों का यही सामना करना पड़ा कि मूर्ति बनाना आता नहीं था तो यूट्यूब पर देख देखकर सीखा एक बार बिगड़ी मूर्ति दो बार बिगड़ी तीन बार बिगड़ी बार बार अभ्यास करने के बाद मुझसे मूर्ति सही बन गयी बस इसी चुनौती का मुझे सामना करना पड़ा कि बहुत कोशिशों के बाद मैं मूर्ति बना पायी